मध्य प्रदेश की संस्कृति भारत के अन्य राज्यों की संस्कृति से अलग है काफ़ी अलग है मध्य प्रदश क्या है कि एक आदिवासी प्रधान क्षेत्र है अब आदिवासी की संस्कृति कुछ इस प्रकार से होती कि वो लोग अधिकतर गोंदी गोंदी नृत्य करते है गोंदी गाना गाते हैं उनकी गोंद समाज अधिकतर होती है वहीं अगर हम अन्य राज्य की बात करें जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है वहाँ पे वो लावणी नृत्य करते हैं लोगरा पहनते हैं हालाँकि आदिवासी भी लोगरा पहनते लेकिन वो लोगरा के साथ साथ साड़ी भी पहनते हैं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की भाषा अलग वहाँ की बोली अलग वहाँ का पहनावा अलग तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की संस्कृति भारत के अन्य राज्यों की संस्कृति से काफ़ी अलग होती है ना केवल पहनावे में भाषा में बोली में बल्कि और भी चीज़ों में संस्कृतियों में जैसे कि सबसे पहले उनका ड्रेसअप होता है कि वो लोग क्या पहनते हैं क्योंकि पहनावा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर जैसे कि आप कहीं हमारे स्कूलों में जैसे होता है फेंसी ड्रेस कॉम्पिटीसन होता है तो कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान बोल के नई बता रहा हो कि हमें ये बनी हूँ तो उसके पहनावे से हम समझ सकते हैं कि भाई ये महाराष्ट्र का रोल प्ले कर रहा है ये आदिवासी रोल प्ले कर रहा है ये गुजरात का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो उनके पहनावे से समझ जाते हैं अब गुजरात वाला गुजराती बोलेगा गुजराती कपड़े पहनेगा राजस्थान वाला राजस्थानी कपड़े पहनेगा तो घाघरा चोली वगैरह तो ऐसे कई चीज़ें होती है तो उनमें बहुत सारी असमानताएं होती है और अगर समानताओं की बात करें तो समानताएँ भी कई निकल जाते क्योंकि हम आम इंसान हैं सभी में इंसानियत होती है सभी खाना कुछ हद तक समान ही खाते बस कुछ कुछ चीज़ें क्या होती कि राज्य विशेष होती है जिला विशेष होती है तो उसमें कई जगह चेंजेस आ जाते परिवर्तन आ जाते लेकिन काफ़ी चीज़ें तो हम लोगों की सेम ही होती है